हेलो क्या मेरी बात स्वीग्गी से हो रही है हाँ मैंने खाने के लिए जो आर्डर लगाया था वह आपने मेरे को ऑर्डर नहीं दिया मैंने जैसे दाल मखनी और बटरफ्लाई बटर की रोटी मंगाई थी परंतु आपने वह नहीं दिया इसलिए मैं अपना आर्डर कैंसिल कर रहा हूँ और आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए